ट्यूब वेल कोनो काज करैत अछि कोनो ना करैत अछि आ हमरा गाममे बहुत सारा एहन मतलब पानिके इनार अछि जकर उपयोगसभ सभटा गामवला मिलिके करैत जोनमे बाल्टीसँ रस्सी बाँधिके ओकरा घीचै छै पानिके तब बाहर अबै छै आ ओही पानिसँ बहुत पहिने अब तऽ ट्यूब वेलके बहुत सुविधा भऽ गेलै पैघ इनार जे रहै छै ओहिमेसँ बाल्टी द्वारा पानि घीचैत रहलै आ ओहीमे पानीसँ जे निकलय तऽ ओहिसँ सभ नहाइत रहय सभ कपड़ा कपड़ा अपन जे खीचलक बर्तन उर्तन धोलकै खाना उना पकयने उएह सभ करैत रहलै सभ गामवला भी एक जगह इकठ्ठा होके मतलब ओहिमे इनारसँ पानि लैत रहलै सभ एक बार तऽ एहन भेल रहय कि सभ लाइन लगा कऽ बाल्टीसँ पानि निकालि निकालि कऽ मतलब काज करैत रहय आओर बहुत सारा खेतमे जे छै पैघ इनार बनायल जाइ छै जकरा पहिले ट्यूब वेलके जरूरत जे जे सुविधा ना रहय जे इनारसँ पानी निकालि निकालि कऽ खेतमे खेती करैत रहय ईखमे पटबै धान गहूँम जे उपजबय ओहिमे पटबै मक्काके खेती करय ओहिमे पटबै सभ बहुत मेहनति बहुत परिश्रम कऽ के इनारसँ पानि निकालयके के पड़ैत रहलै आब तऽ हइ ट्यूब वेलके मतलब ओ व्यवस्था हो गेलै जे बिजलीपर सञ्चालित रहै अछि जकरा माध्यमसँ आदमी आब तऽ स्थान भऽ गेलै कि खेती करयके लेकिन फिर भी अभी हइ कहीँ कहीँ जे पिछड़ल हइ गाम बहुत पीछे हइ वहाँ अभी भी इनारसँ पानि निकालि कऽ सभ काज करै अछि इएहसभ हइ